मणगणें बंस आनी खाजें शिरो सजी खीर मागीर दोशी कापां लाडू बेसन लाडू रव्या लाडू मूंग लाडू नाशणें लाडू बुंदी लाडू आनी गोड फोव रसांतले फोव नेम्ळ आनी पातोळ्यो मोदक आनी आनी तांदूळ भाकरी